मुझे लगता है कि हमारे राज्य में सबको पता होना चाहिए भूगोल के बारे में जैसे हमारे राज्य में काशी हुआ काशी में सब एकदम नाम प्रसिद्ध है जैसे सब काशी में सब कहते हैं कि चलो नहा लेते थोड़ा जो पाप उप किए होंगे सब धुल जाएगा और विंध्याचल हुआ वह भी प्रसिद्ध ही नाम है संकट मोचन हरिश्चन्द्र घाट ये सब और सावन के महीने में वह जो कांवर लेकर जाते हैं काशी में निकलने के लिए सब दूर दूर से आते है कि चलो भोलेनाथ का बुलावा आया है चले हम लोग कांवर जल देते हैं शिव से सब करते हैं और यहाँ के आगरा का आगरा का किला इलाहाबाद और चुनार का किला यह सब सब प्रसिद्ध ही है और जैसे कि बनारस का वह मंदिर काशी विश्वनाथ वह भी प्रसिद्ध ही है और उन शीतला जी और रामनगर सिद्धनाथ की दरी विंडम फॉल छत्तीसगढ़ अष्टभुजी काली खो ये सब हमारे राज्य की सब मंदिर प्रसिद्ध प्रसिद्ध ही है ऐसे ऐसे जैसे महिहर देवी हुआ और वैष्णो देवी यह सब सब हमारे राज्य के सब प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है हम लोग हर जगह घूम भी आए हैं चल भी गए हैं देख भी लिये हैं अच्छा ही सब चीज़ है ऐसे ऐसे हम लोग मानते हैं भगवान जी को अपने काशी का हमारे राज्य में जितने सबको तो पता ही होना चाहिए कि हमारे राज्य में कितने मंदिर बने हुए हैं